जी हाँ हाल ही में मैंने एक खैतान कम्पनी का कूलर ख़रीदा है वह बहुत ज़्यादा बेकार है वह आवश्यकता से अधिक बिजली खाता है उसमें कभी कभी कनेक्शन आ जाता है चलता है जब वह आवाज़ करता है बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करता है और जब भी हम उसको चलाते है तो बहुत ज़्यादा शोर करता है जिससे कि हमें पढ़ने लिखने में या सोने में दिक्कत महसूस होती है